इंटरनैट्ट बड़ी जल्दी चेंज होआ ऐ बैकिंग एह्दे कन्नै बड़ी आसान होई गेदी ऐ कुदे बी बैंक नेईं जाना पौंदा में ते बिलकुल ट्रस्ट करना बैकिंग उप्पर दे आनलाइन बैंकिग बौह्त सारी टांसजेक्सन जेह्डियां बड़ी आसानी कन्नै होई जंदियां कुदे बी जाने दी जरूरत है नेईं ऐ तुसेंगी